च्या च्याव ही मनशाक खूब आवडटा च्याव ही सांजेच्या आनी सकाळच्या वेळार पितात च्या ही खूब तरांची आसता जशी की खुटी च्या दुदाची च्या ग्रीन टी जर आमी बरीं ना जालीं आमी मसाल्याची च्या पितात ग्रीन टी ही च्या पिल्यार खूब अशें आमच्या कुडीक बरी आमच्या कसले अशे जी एक्ट्रस आसता तेंकां अशें फीट बॉडी बरी स्लीम बॉडी उरपा खातीर ग्रीन टी च्या पिता च्यायेचे असो आतां धंदो येला की बरीं बरीं दुकानां काडलांत हर्मन टी शॉप जशें की मडगांवां सांवड्डे खूब आमच्या गोंयांत तीं पोवपाक मेळटा खुटी च्या ही गोंयकार लोक खूब पितात सकाळ फुडें सकाळ जायना फुडें खुटी च्या ही गोंयकारांक जायीच पडटा तशेंच दुदाची च्या ही धाट पयलींच्या तेंपार गायो भरपूर आशिल्ल्यो तेन्ना दूद जें मेळटालें गायेचें त्या दुदाचें लोक च्या करतले च्या करताले आतां हांव च्या कशी करप तीं सांगतां च्या करपाक पयलीं म्हणल्यार उदक गॅसीचेर दवरप आनी गॅस पेटोवप तेज्या उपरांत च्या बरी शिजतकीर बरे बुडबुडे येतकीर तितूंत च्या पावडर घालप साकरेचो पिठो घालप जाय जाल्यार तुमी गंजन घालपाक सकता मसाले घालपाक सकता तशेंच आलें धोडावन घालपाक शकता आनी वेलची घालपाक शकता तितुंतल्यान च्यायेचो जो स्वाद आसा जो च्यायेचो टॅस्ट आसा तो बरो वाडटा मागीर ही च्या च्या करपाची तरा आसा च्या मागीर बरी शिजतकीर ती बरी घाळप आनी सगळ्यांक दिवप मागीर दुदाची च्या दुदाची च्यायेक पयलीं गॅसीर उदक दवरप ती शिजतकीर च्यायेचो पिठो घालप मागीर साकर घालप वेलची घालप आलें घालप आलें घालप मागीर बरी च्या शिजयतकीर दूद घालप दूद घायल्या उपरांत ती बरी शिजोवपाक दवरप आनीक मागीर सगळ्यांनी पिवप च्या ही पिल्यार मन खूब शांती मनाक अशें बरें दिसता च्या ही जायीच पडटा आनी थोड्यां लोकांक च्यायेची खूब संवय आसता च्या पिना जाल्यार तांकां थोड्यांक न्हीद पडना आनी एक्जामी टायमार बी अशें जाता की खूब शिकल्या कारणान आमी थकता आनी च्या बी त्या टायमार च्या पिली जाल्यार आमची तकली अशी बरी शांत कशी दिसता फ्रेश कशी दिसता आमकां शिकोनशें दिसता वाज बी असो येयना अशी च्या बी च्या ही मनशाक खूब हेल्थ म्हळ्यार अशी बरी जाता च्या पिल्यार रिफ्रेशींग जें आमी थकलेलीं आसता तेन्ना आमकां च्या पिल्यार अशें बरें दिसता